सुयश सुशमा सुनिता सुरज साईदीप संदीप सतीश सुरेंद्र साहील वेदिका विराज वंश ओमकार विलास निखील राहुल रितेश राधा रिया सखाराम साची प्रमोद तुशार प्राची तुकाराम हर्षा राज दिक्षांत राजाराम रुद्रेश दिपांक्षा मंथन मुक्ता सताक्षी काव्या राजन धनश्री स्नेहल हंसी रितिका सरिता प्रतिक्षा सिया प्रिया निशा प्रतिक्षा अनुश्का अलिशा खुशी विनीत विनिता दिक्षा संजना अपू अभी मंगेश रेखा नम्रता समिक्षा हर्शल सिद्धेश परेश आशा पल्लवी सिद्धी दिपा वर्षा